जी हाँ हम अपने काम की आलोचनाओ को लोगों से हैंडल करके सीखते हैं और उनको बेहतर बनाने के लिए जो लोगों से हमें सुनने को मिलता है उसे फीडबैक के रूप में उपयोग करते हैं जैसे कि हमें क्या सुनने को मिला हमें कहाँ कमी दिखी तो हमें उसे सुधारने के लिए हम उस पर विचार करते हैं और अपने आप को किसी भी कमी में सुधारने के लिए आगे तत्पर रहते हैं